गाना त ॾाढा आहिनि जंहिंजी मां लिस्ट लाईन ठाहे नथी सघां पई झूना गाना मुंहिंजा हिकदमि पसंदिगीअ जा आहिनि ऐं मां रोज़ु ॿुधंदी बि आहियां उहे गाना मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि झूना गाना हाणे जा माना गाना पसंदि आहिनि पर मूंखे वधीक झूना गाना पसंदि आहिनि जंहिं में समुझ बि हुजे हर हिकु पैरा जे पुठियां मुखड़े जे पुठियां असांखे कुझु समुझ मिलंदी हुजे मूंखे वधीक अहिड़ा गाना पसंदि आहिनि जंहिं में प्यार हुजे अपनापन पंहिंजाइप लॻे ऐं जंहिं में लॻे असां जो मनु हिकदमि ख़ुशि थो थी वञे ॻाइण सां असांजो दिमाग़ हिकदमि फ़्रेश थो थी वञे ॻाइण सां मां अहिड़ा जामु गाना गुनगुनाईंदी आहियां जीअं हिकु गानो आहे इक प्यार का नग़मा है मौजों की रवानी है मतलबु अहिड़ा गाना मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि पसंदि त ॿिया बि गाना आहिनि पर अहिड़ा झूना गाना मां ॾाढा गुनगुनाईंदी आहियां मुंहिंजा फैवरेट आहिनि